कोनो धर्म पर्व मनबै छियै सभ परिवार एकट्ठा होइ छियै आओर मनाबै छियै बढ़िआँसँ कोनो चीज यानिकि कोनो परिवार कतहु छयबो करलै ओ आबै छै छठि या दिपावली दुर्गा पूजा तीन गो चीजमे अवश्य करि कऽ सभ परिबवार एकट्ठा होइ छै बढ़िआँसँ पहिले जेना दुर्गा पूजा अयलै दुर्गा पूजामे सभकेँ कहै छियै आब दुर्गा पूजा अयलै सभ एकट्ठा भए कऽ जाइ छियै मेला देखय लए साँझ दै लए प्रसाद चढ़बै लए बहुत बढ़िआँ लागै छै ई अथीमे तब जैसे ने बाहरमे छै कोइ कोइ कतहु छयबो कयलै नहिरा ससुरारि सभ रहै छै सभ एक छठिमे जकरा नहि होइ छै से एतहि आबै छै सभ परिवार एकठिन होय कऽ जेना आइ कहियो कदुआ भात भए जाइ छै काल्हि खरना भए जाइ छै कोइ आबै छै कदुआ भात दिन कोइ खरना दिन सभगोटे एकट्ठा होइ छै अथी छठिके सामानसभ नानै छै खरीद कऽ बाजारसँ कद्दू केला खीरा ईसभ आनि कऽ सभ डाला दौरी सभकिछु मिलि कऽ सजाबै छै बनाबै छै सभ पूड़ी पकवान बहुत बहुत बढ़िआँ लागै छै देखयमे बहुत तरहसँ पूजा मनाओल जाइ छै ओ देखयमे बहुत सुन्दर लागै छै सभ परिवार एकठिन रहै छियै ओ बढ़िआँ लागै छै आओर सभ परिवार एकठिन रहै छै बढ़िआँ लागै छै तब सँझुका अर्घ्यमे घाटपर जाइ छियै घाटपर जाइ छी सभ परिवार सजल आयल रहै छै कपड़ा पहिरने रहै छै बहुत लागै छै फोटो लै छै बहुत सारा अथी होइ छै मनाबै छियै जे व्रत करै छै ओ पानीमे डूबल रहै छै फोटो लै छै साथमे फोटो घिचाबै छियै सभकिछु करि कऽ बहुत सुन्दर लागै छै देखयमे आओर एहन छठि एहन त्यौहार तऽ पर्वमे सभ परिवार एकठिन रहयके साथ ओ बढ़िआँ रहै छै नहि तऽ अलग एखन कोनो पर्व नहि छै सभकोइ एतय छै कोइ ओतय छै कोइ ओतय छै सभ परिवार अलग अलग फूटल छै कोनो चीज या कोनो पर्व या त्योहार आबै छै सभ एकठिन होइ छियै ओ रहयके बात ओ अलग रहयके बात बहुत बड़ा सा अथी रहै छै ब नहि अच्छा लागै छै एकठिन रहयके बाद बढ़िआँ लागै छै छठि पर्वमे आबै छै सभ मनाबै छियै तब ओतयसँ घाटपर आबै छियै ओ हँसी मजाक बहुत सुन्दर काम रहै छै नीको लागै छै देखैओमे